हांजी जी अच्छा केह्ड़े चाहिदे गुट्टे दे चाहिदे यां गुलाब दे यां शिवरात्रि वास्तै अच्छा ते परसू चाहिदे न आह्ले अच्छा ते कल आई जायो तुस फ्रैश लेई जायो रेट गुलाब दे फुल्ल दा लग्ग ऐ गुट्टे दे फुल्लें दा लग्ग ऐ चलो कल फ्रैश गै मिलन गे तुस तिन बजे आई जायो कल

लेई जायो मैडम जी थोआड़े नै घरे आह्ली गल्ल ऐ दो सौ रपे किल्लो लेई जायो तुस मार्किट रेट पता कर लैयो ढाई सौ रपे किल्लो न

चलो इक सौ अस्सी ले लैयो इ'दे कोला वी घट्ट डेढ़ सौ लेई जायो माराज शिवरात्रि पर गै चाढ़ने शिव भोले गी